बोरमा जोथोन बोरमाखौ खानांगौ खानानै सानसु समाव दै दौनांगौ आरो फैबाथाय न'आव बैसाङाव थिखांनानै खानांगौ आरो सम सम हेबनाय मानाय बारियाव खायोबा हेबनायखौ नायनांगौ नायाबा नोंहा बेसेबा खहा जागोन बोरैबा थैनांगौबा फाननानै हाग्रा बंग्रायाव फाननानै थाबा आरो मोसौ बेखौबो गलियाव फैबाथाय मोजांयै सानसु समायाव मोसौनोबो दै दौनांगौ दै दौनानै आरो माबानानै लाबोनांगौ मोनाबाथाय बोरमा मोसौ नायनांगौ आरो अमा बेखौबो सम सानसु समायाव बोथिसे होनांगौ फुङाव बोथिसे मोना मोना सान हाबहांबा बोथिसे होनांगौ बिसोरनोबो बोथिथाम आदार होनांगौ मोजाङै बेबायसा नों लानानै जोथोन खालामाबा बेसेबा खहा जागोन आरो बोरमाखौबो नों दै दौफा दौफा खाथायफा खाथायफा नायफा नायफा नायाबा नोंहा नोंनि थाखाय बोरैबा खहा जागोन बोरैबा हाग्राफोराव फानना थागोन बोरैबा गोदोनाफोराव बोथे जागोन आरो बेबायदिनो माबानानै मोजांयै नायाबा नोंहा बेसेबा खहा जाहैगोन आरो मोनाबाथाय लायदो बैसाङाव थिखांनानै आरामसे सोर बबेखौ हेबदों सोर बोजोंखै बबेयाव थादों बेखौ बैसाङाव थिखांनानै मोजाङै नायनांगोन